सर मैं आँखों के लिए समस्या से लेकर संबंधित जानकारी चाहता हूँ तो आप निदान हास्पिटल से बात कर रहे हैं जी मुझे आँखों से संबंधित समस्या है तो आप कब तक मिलेंगे आप जी आँख में मतलब निकट नहीं दिखाई देता है तो उससे संबंधित उससे संबंधित पे परामर्श लेना था

हाँ सर ठीक है जब आपको मतलब टाइम हो तो उस हिसाब से अपन मिल लेंगे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है

ठीक है में जब आना होगा जब आपसे आप संपर्क कर लेंगे ठीक है

जी हाँ हाँ हाँ ठीक जी हम सोहागपुर से बात कर रहे ठीक है ठीक है जी जी